हैलो हैलो हाँ आप किस हम आपकी फिलिम देखे थे एक मैथिली फिलिम आई थी वह फिलिम देखे थे बहुत ही अच्छा लगा मुझे उसमें का कॉमेडी गाना हर चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा बताइए हाँ बहुत अच्छा लगा आपका कमेडी कौन सा

कैसे हाँ आप कैसे बनाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है उसमें का कामेडी भी बहुत अच्छा था आपका देखे थे ये तब ये मेकअप हाँ तो मेकअप भी तो महँगा महँगा लगाते होंगे आप लोग न बताइए तो तभी तो इतने अच्छे से आप लोग लगते रहते हैं उसमें हाँ बताइए हम देखे थे आपका फिलिम बहुत ही अच्छा लगा था बहुत ही अच्छा लगा था इसलिए हम कहे थे कि जितने और और उसमें आपने थोड़ा अच्छे तरीके से और अथी करते तो अच्छा रहता

जी इसमें इसमें आप लोग को काफ़ी एक्टर रहते होंगे काफ़ी मेहनत करना पड़ता होगा तो ओ हाँ देखे हैं बहुत ही अच्छा है बहुत ही माने बहुत रोमांटिक है इसलिए मैं पूछी कि चलो एक बार पता लगा कर बात कर लेती हूँ अच्छा लगता है हाँ हाँ क्या आप लोग जो आप लोग कितने लोग मिल कर आप लोग टीम बनाते होंगे हाँ तो फिर आप लोग को तो इसमें काफ़ी लोग तो मिल के बनाते हैं तभी तो न फिलिम हिट होती है मैंने देखा सब बहुत अच्छा आपकी फिलिम आई थी ऐसी भी अच्छा अच्छा फिलिम आएगी तो मैं सबसे पहले जा कर आपकी फिलिम देखूँगी बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा लगा था आपका फिल्म देखने में मुझे कितना अच्छा लगा था जो बता नहीं सकते हैं जी जी जी हाँ इसलिए तो मैं आपका फिल्म देख रही हूँ देखती हूँ बहुत ही अच्छा लगता है आपका फिल्म इसमें बहुत ही ज़्यादा लोग है ठीक है